ہم نے ایک ریفریجریٹر خریدا وہ ایل جی فریج وہ ایل جی فریج ہمیں بہت مہنگا ملا اور اس کے جو فیچر ہمیں بتائے تھے وہ فیچر ہمیں نہیں نہیں مل پائے اور وہ لائٹ بھی بہت کنزیوم کرتا ہے اور اس کی کولنگ کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے تو نیچے نہیں ہوتی نیچے ہوتی ہے تو اوپر ہوتی ہے اور اس کے فیوز فریزر میں جو ہے وہ برف بھی نہیں جما پاتا اور کبھی کبھی جو ہے ایسا چلتا چلتا وہ بند ہو جاتا ہے وہ فریج ہم کو اچھا نہیں لگا اور ہم اسے چینج کرنا چاہتے ہیں اس میں جو ہے کافی چیزیں ہمیں خراب لگی وہ فریج جو ہے سہی نہیں ہے اور ہمارے اس میں خرچہ بھی کافی ہو گیا اس فریج میں جو ہے ہم کو بہت نقصان ہوا